दिनै जोंनि भारताव गोबां सुफुंनो हायै जेंनाफोर दं बेनि गेजेराव जोंनि गारि मटरनि सालायनाय उखुन्दै पपुलेशन आरो मिथिंगायारि हार्म खालामनाय बेफोरबादिखौ नायनानै जोंनि सरकारा माबा मोनसे खालाम नांगौमोन नाथाय दासिमबो जेबो गैया मा बुंनो जोंनि मख'जाथाव जेंनाफोरानो जादों रांखावरिनि क्राइसिस बायदिसिना गोबां